सरकारी सदर अस्पताल जइसेकि बेगूसराय सदर अस्पताल छै ओहाँपर अच्छे इलाज होइ छै जइसे भेलखिन मोदीजी बहुत मोदी बहुत देलखिन सुविधा चिकित्सापर बल्कि हर ढङ्गके हर इलाज होइ छै जइसेमे आँखिके ऑपरेशन पेट ऑपरेशन बहुत ढङ्गके इलाज भी होइ छै ओ प्राइवेटमे अइसे भी प्राइवेट जाहो प्राइवेटमे बहुत जादा रुपैआ भी चाही ने कोइ अपरेशनमे पचास हजार रुपैआ ओकरामे दहो तब तो ऑपरेशन होतै ने सरकारीमे तऽ ओतना ओ ओ छै नहि जाहो गरीबके सेवा ओहाँपर लिखा होगा गरीबके सेवा होइ छै इहए लिए सरकारी अस्पतालमे बहुत जादा सेवा होइ छै तऽ सेवा उपलब्ध छै ओकरामे डाकटर भी बहुत जादा अच्छा अच्छा छै जइसे आँखिके भी इलाज होइ छै पेटके भी इलाज होइ छै बहुत छै पाएर हाथ टुटि गेलै ओकरो इलाज होइ छै तऽ सदरमे भी अच्छा बहुत जादा अच्छा इलाज होइ छै प्राइवेटमे ई होइ छै प्राइवेटमे ई होइ छै रुपा ओकरामे लगतै हन अथी करबै तऽ अइसन थोड़े छै रुपा नहि लगतै ओहाँ बहुत जादा रुपा लागै छै होइ छिए तऽ पहिले रुपा जमा करि दहो पेशेन्ट अथी होइ छै सरकारीमे तऽ जाहो भरती करि दहो अपन ओ पूरा कोशिश करतै ई आब पेशेन्ट बचना हइ बचैके छै हमरा ई पेशेन्ट बचतै आओर सरकारीमे एतना साफ सफाइ रहै छै बेमारी फैलैके नहि दै छै दिक्कत इधर जो जे होइ छै उधर डिटाॅलसे धुए छै बेडके भी धोए छै अथी करै छै ओ ओहाँपर सरकारी जे छै डाकटर भी बहुत बढ़िआँ छथिन नर्स रहै छथिन ओ भी बहुत बढ़िआँ छथिन ओ इनका बहुत बढ़िआँ छथिन हमहूँसभ जाइ छिए देखबै छिए सरकारीमे हम भी गरीब लोक छिए तऽ हम कहाँसे प्राइवेटमे देखै सकै छिए हमहूँ सरकारिएमे देखबै छिए सरकारी आओर सरकार एतना सेवा दै देलकै हँ आब कि दै सकै छै हम तऽ हम तऽ भी अपना अथी करै छिए हँ देखै छिए हँ पप्पो जाइ छथिन सभ जाइ छथिन देखबै ले हमहूँ जाइ छिए देखबै ले हमहूँ इधर पाएर टुटि गेलै तऽ देखाए छलिए जे छिकै देखबै छिए कोनो

हम कि करि सकै छिए देखबैके तऽ जेबे ने करबै सरकारी हॉसपिटल रहै प्राइवेट रहै प्राइवेटमे ई होइ छै रुपा बहुत जादा लागै छै प्राइवेटमे होइ छै देखलो देखैके कखनहु पेशेन्टके देखलक कखनहु दवा दैके कखनहु दै देलक कखनी ओ टाइम टेबुल नहि रहै छै सरकारीमे ई होइ छै पेशेन्टके ई टाइममे सुइ दैके छै तऽ देबै हम सुइ ईसब टाइममे